ہندوستان کے دیگر ریاستوں کے بالمقابل دہلی میں تعلیم کا معیار کافی بلند ہے یہاں پڑھائی کا جو نظم ہے اسکول کے حساب سے دو ٹائم کا سسٹم ہے ایک مارننگ شپٹ ہے ایک ایوننگ شپٹ ہے تو اس سے کافی مدد ملتی ہے کہ طلبا کے ایک مرتبہ جم غفیر نہیں ہو جاتی بھیڑ سا نہیں ہو جاتا تو اس طرح جو پڑھانے والے ہوتے ہیں اپش مارننگ شفٹ میں کوئی اور ہوتے ایوننگ شفٹ میں کوئی اور ہوتے ہیں تو نہ پڑھانے والے پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے نہ پڑھنے والوں پر ایکچولی ہوتا کیا کہ جو دیگر ریاستیں ہیں وہاں مارننگ میں نائن ٹو نائن ٹو ون کلاسز ہوتی ہے تو اس میں کرتے کیا ہیں کہ ایک کلاس میں ساٹھ دو سو سو بچے آ جاتے ہیں نا مستحب استاذ ہر بچے سے انٹریکٹ کر پاتا ہے اور نہ ہر بچہ استاذ سے انٹریکٹ کر پاتے ہیں اس طرح سے جو فائدہ خاطر خواہ فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے جو لیکن دہلی میں یہ آسان سسٹم ہے اور یہاں کی جو بہترین تعلیمی ادارہ ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے جواہر لعل نہرو ہے یونیورسٹی آف ڈلہی ہے یہ بہترین تعلیمی ادارے ہیں جہاں ملک کی مختلف علاقے سے لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں اور ملک کی خدمات انجام دیتے ہیں یہ ادارہ اپنی خدمات کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں